म्हाका जायरात पोवपाक आनी वाचपाक खूब आवडटा आनी ती हांयेन एके पेपराचेर जायरात पयलेली एका गाड्येची इंट्रा टर्टी ती म्हाका गाडी निळ्या कलरची आवडली आनी खूब बरी दिसली म्हाका आनी ती हांव पोवूंक गेलो शो रुमांत शो रुमांत पळयली आनी ती हांव रेडी घेवपाक रेडी केली आनी ती बॅंकेंत घालून हांवें लोन घालून बॅंंकीन पास केलो लोन आनी ती घेवपाक म्हणून गेलो तर परत पोवपाक गेलो जाल्यार आनीक बरी आवडली म्हाका आनी पयली आनी घेवपाक गेलो हांव तर घेतली हांयेन गाडी आनी खूब बरी ती जायरात पोवून म्हाका गाडी ती आवडलेली आनी खूब बरी ती गाडी दिसताली आनी बरी गाडी चलोवपाकूय बरी पावर स्टॅरींग बी सगळें आनी सगळे पावर विंडो सगळे सगळे पावर स्टॅरींग आनी बरी गाडी लॉड बी बरो वोडटा ती आनी एकदम गाडी बरी बॅस्ट ती गाडी आनी लॉडाक बिडाक चडाव सगळ्याक धांवपाक स्पिडीक सगळ्याक बरी ती गाडी आनी खूब आवडली म्हाका गाडी ती आनी ती हांवेन गाडी घेतली आनी घेतली आतां जाला तेका सात म्हयने सात म्हयने घेवन हांयेन ती आतां गाडी हाफ्ते फारीक करतां आनी गाडी चालू आसा